भारत का इतिहास आज से कई सालों पहले जब जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो किसी टाइम भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था तब भारत है जो पूरे विश्व पर अपना नेतृत्व कर रहा था उसी टाइम हमारा भारत अंग्रेज़ों से गुलाम हो गया गुलाम होने के बाद में हमारे भारत पर कब्ज़ा कर लिया गया जिससे कई मासूम लोगों की जानें भी गईं जब हमारे भारत पर सबसे बड़ा खतरा आ पड़ा तभी हमारे कहीं पूर्वजों ने जैसे हमारे तात्या टोपे है जवाहर लाल नेहरू है भीमराव अम्बेडकर है इन्होंने अपना महेत्वपूर्ण योगदान दिया जैसे सुभाष चन्द्र बॉस है इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें भीमराव अम्बेडकर है महाराणा प्रताप हैं कहीं नेताओं ने कहीं राजा महाराजाओं ने अपना वर्चस्व दिखाया अपना प्रकोप दिखाया जिसके कारण कई लड़ाइयाँ भी लड़ी गई कई जगह मासूम लोगों की जानें भी चली गई तो इसमें एक अच्छा प्रेरणादायक ये मिलता है हमें कि हमें अपने देश को डेवलप करने के लिए हमें अपनी कन्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए उससे सबसे बेस्ट सीख ये मिलती है कि हमें सबसे प्रेमभाव से मिलजुल कर रहना चाहिए तभी हमारा देश आजाद हो पाया तभी हमारा भारत का सविधान भी बना संविधान लागू भी हुआ और सारी रणनीति सारी जाँच पड़ताल से हमारा देश पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को अंग्रेज़ों से आजाद हो गया तो सबसे अच्छी सीख ये मिलती है कि उन्हीं को देखके चलना चाहिए उन्हीं के स्टेप फॉलो करना चाहिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मिलजुल के रहें और देश को आगे बढ़ाएँ कन्ट्री को आगे बढ़ाएँ जितना ज्यादा हो सके उसमें डेवलप करें और बेस्ट से बेस्ट करें लड़ाई लड़ाई की सबसे बेस्ट बेमिसाल ये है कि लड़ाई से हमें हमारे पूर्वजों जैसे हमारे दादा परदादा हैं अलग अलग नेताएँ हैं उन्होंने भी अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया बढ़ चढ़ के अपना अपनी लड़ाई में भाग लिया कई कई प्रकार की आपसी भाई चारे में भी फूट डाली फूट डालो राज करो की नीति भी अंग्रेजों ने अपनाई थी तो भाई चारे से रहना भाई चारे से ही किसी चीज को अंजाम देना वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मिल जुल के रहो साथ में रहो अच्छा काम करो